दस हज़ार दो सो निन्यानवे चौदह हज़ार पाँच सौ छत्तीस इक्कीस हज़ार छः सौ पचपन तेईस हज़ार तीन सौ पंचानवे छब्बीस हज़ार आठ सौ पचासी